ओनसोलाफोराव बेमारफ्रा बांनायनि सायाव आंङो कय एकता खोथाखौ बुंनो सानदों बे ड्रेन जोंनि क'क्राझार टाउननि ड्रेनफ्राव दै जमा जानानै थायो मानसिफ्रा बिलडिं आरि लुखाव जोबनाय दा बेफोरनि जाहोनाव दै थांनायनि लामा मोना लामा गैया जायो ड्रेनफ्रा जाम जानानै थायो दाखोर दाला डास्टबिन बायदि बाहाग डास्टबिन निफ्राय ड्रेनआव गारो दा बेफोरनि सायाव थामफैफ्रा बिदै दैयो थामफैफ्रा बिदै दैनानै थामफै थामफैफ्रा बांलांङो आमफ्राय बेफोरबायदिनि खेथ्र'आव मेलेरिया थामफै अरजा बाथ' मेलेरिया बेमार जाखायो दा बेफोरबायदिनि थाखाय बहुत देंगु बेमार बायदिसिना गाबागाव सुबुंफोरनि गोरोनथिआवनो बेमारखौ गाबागव खालाम लानायफोर बायदि जायो बायदि आं सानदों दा बेफोरबायदि बेमार दं डास्टबिनफ्राबो दाखोर दाला जानला मोनला गारजोबो मानसिफ्रा दा गावनि डिस्ट्रिक्ट गावनि साब सिखोन थायैयावनो बेमारखौ बांद्राय खालामनानै लानायफोरबायदि आंङो मोनो जोंनि ओनसोलाव जोंनि गामियारिफ्राव ड्रेनफोरखौ ड्रेनफोरखौ रावबो साफा खालामा बेफोराव बिदै दैनानै थामफै उजिजोबो थामफैआबो मान्थिखौ अरो सोरबा दाखोर दाला टायार फुराना बायदिसिना गारसोमनानै दोनो बेफोरखौ साब सिखोनाव दोना साफा थायैनि जाहोनाव मानसिफ्रा गावखौनो गाव साग्लोबनानै लानायफोर बायदि जादों बिनिखायनो जोंनि बेमार आजारा बांद्राय जालांबाय दैआबो फिल्टार खालामनानै लोंआ जाहैबाय बेफोरबायदि प्रब्लेमनि थाखाय जोंना बेमारा बारानिफ्राय जालां जोबबाय